हाँ हम ट्रेन का सफर किए हैं जो कि बिहार से समस्तीपुर से जो है सो दिल्ली के लिए सफर किए थे उसमें जो है सो बहुत अच्छा हम को लगा दिल्ली जाने में जे समस्तीपुर से दिल्ली सफर किए वहाँ जो है में जो है से सीट बहुत अच्छी तरह से है बहुत शांति प्रिय है और गाड़ी जब चलती है तो ठक ठक का तो आवाज आता ही है जे जनरल बोगी में तो और शोर शराबा होता है और में जो है सो पैक रहता है कम रहता है लेकिन फिर भी उसमें जो है सो आवाज होता है और खट खुट खट खुट खट जैसे गाड़ी चलता है तो उसका तो ऐसे आवाज होता ही रहता है पहले जो था जो कोयला वाला ट्रेन था इंजन था तो उसमें जो है सो धुक धुक करके आवाज आता था उसमें और बहुत तरह का कोयला तो धुआ सब निकलता था उससे बहुत प्रदूषण होता था लेकिन अब जो है सरकार जो सो अथी इलेक्ट्रिक पर दिया है जो कि उसमें कोई आवाज नहीं है कोई धक अथी शायद नहीं है सब कुछ जो है सो इसमें बहुत अच्छा है हमको दिल्ली जाने में बहुत अच्छा लगा रात में भी जो है सो ये सीट मिला था उस पर हम सो गए सो कर के आराम से गए और कोई तरह का कोई अथी नहीं मिला इंजन का भी जो ऐसे इतना ही था जो इंजन भी ज़्यादा आवाज नहीं करता था मतलब एकदम शांति से जो है सो मतलब गाड़ी जो है सो दिल्ली के लिए रवाना हुआ था समस्तीपुर से सम्पूर्णक्रांति और हम लोग सम्पूर्णक्रांति से पकड़े थे तो दिल्ली वहाँ लमसम जो है सो नौ दस बजे उतर गए थे वहाँ से जो है सो अपना घूमने फिरने के लिए चले गए थे बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब कोई तरह का अथी नहीं लगा उसमें गार्ड उड सब रहता है कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है एकदम शांति से जो है सो वहाँ पर दिल्ली का हम लोग सफर किए